असांजे भारत में चंगा ई फेमस रांदियूं खेॾंदड़ आहिनि ऐं हिन रांदियुनि जा नाला आहिनि क्रिकेट रेसिंग बेडमिंटन रनर वधीक वज़न खणंदड़ कुश्ती कंदड़ ऐं आर्चर उन्हनि मां हेठियां नाला आहिनि विराट कोहली क्रिकेटर आहे पी टी उषा रेसर आहे पी वी सिंधु बेडमिंटन में कुशादी आहे मिल्खा सिंह में रनिंग में कुशादो आहे मीराबाई चानू वज़न खणण में सुशील कुमार कुश्तीअ में दीपिका कुमारी आर्चर